खेल हमको खेलना चाहिए खेल खेलने से हमारे शरीर का पूरा व्यायाम होता है जो हमारे शरीर के अंदर आलस रहता है वो खेल खेलने से सारा आलस निकल जाता है कई तरह के खेल है जैसे क्रिकेट हुआ वॉली बॉल हुआ फुटबॉल हुआ बहुत तरीके के खेल है जो खेल खेलो उस खेल खेलने से शरीर का व्यायाम होता है और खेल खेलने पर जैसे हम पहले घर पर खेलते हैं घर से फिर इसके बाद जिला पर खेलते हैं जिला अंतर्राष्ट्रीय फिर खेलते हैं फिर प्रदेश में खेलते हैं फिर इसके बाद विदेशों में जा के खेलते हैं तो खेल खेलने से हमको बहुत सुविधाएँ होती है जैसा हम खेल अच्छे से खेल रहे है अच्छी खेल खेलने बाद हम आगे निकलते हैं तो हमको सरकार खुद आगे ले जाती है कि खेल कैसा खेला जाता कौन सा खेल में आगे बढ़ने की देश का नाम करेंगे इस तरह से जो खेल ऐसी चीज है तो आदमी इसमें कभी आलसपन नहीं लाता शरीर के अंदर खेल में खेलते समय इतना आनंद आता है चाहें जो हो चाहें कबड्डी हो चाहे वॉली बॉल हो फुटबॉल हो क्रिकेट हो कोई भी खेल हो खेल खेलने में सबको चॉइस अच्छा रहता है सब समय निकाल के एक दो घंटे खेल खेलते हैं तो जो अच्छा खेलते हैं वो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अपना देश का नाम करते हैं देश का नाम करेंगे तो फिर इसके बाद उम्म देश पूरा जानेगा कि की हमारे भारत में ऐसे ऐसे नागरिक है जो खेल के लिए बहुत आगे बढ़े हैं और खेलते समय हर चीज को ध्यान देना है किस तरह से हमको तरीके से खेल को खेला जाएगा कहाँ तक हमको खेल खेलते समय कहाँ तक हमको किस स्थान पर पहुँचना है इसको हर तरह से हमको उसको अभ्यास रखना पड़ता है अभ्यास रखते हुए जब हम खेल में आगे बढ़ जाते हैं तब हम एक दूसरे को भी अनुभव देते हैं कि खेल में इतना मतलब उछाल होता है इतना लोग आगे बढ़ते है देश में विदेश में नाम होता है तो हम उसको भी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं कि आप भी खेलो खेलने से आगे बढ़ोगे देश का नाम करोगे विदेश में जाओगे विदेश का नाम होगा पूरे भारत का नाम होगा भारत में जब नाम होगा ये तो आपका नाम सुनने के सुनने के बाद दूसरा भी व्यक्ति खेल खेलने में लगन रखेगा कि हम भी खेल को खेलें और आगे बढ़ें ऐसा का दूसरे के देखते हुए लोग विकास करेंगे जब विकास करेंगे तो अपना देश बहुत आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो देश का नाम होगा विदेशों तक नाम पहुँचेगा इसके लिए कोई भी खेल हो खेल में आप रूचि लगाइए मन लगाइए जब मन लगा के खेल को खेलेंगे तो आप निश्चित तौर से आगे बढ़ना है आपको अगर आप नहीं खेल पा रहे हो तो मान लो थोड़े बहुत खेल खेलो आप अपने शरीर का आलस तो निकाल दो जैसा कोई व्यक्ति नहीं खेलता है बैठा रहता है उसके शरीर में आलस रहता है तो बैठे बैठे वोत आप एक दो घंटे उसको चाहे छोटा खेल हो चाहे बड़ा खेल हो उसमें आप थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए तो आपका शरीर को राहत जो है पूरा हरारत जो है शरीर का आलासीपना जो है दूर हो जाएगा